आंनि मेथाइ रोजाबनायाव गिबियावनो आं उन्दैनिफ्रायनो ओम टि भि बा मबाइलफोरनिफ्राय गान खोनासंबोदों आरो आङो गिबिनिफ्रायनो एबा ओन्दैनिफ्रायनो गान खोनासंनो मोजां मोनोमोन स बिदिनो गोबां सिंगारफोर दङ मोजां मोजां सिंगारफोर दं बिसोरनि गान खननाय ओ रोजाबनायफोरखौहाय खोनाबोनानै आंनि गोसोआ दुगाबोदों बेखायनो बिसोर बिसोर गान खननायखौ ओ रोजाब गान खननायखौ खोनासंनानै आङो सानोमोन बिसोर एथ' मोजां गान खनो स आंबो बेसोरबायदि सानसे रोजाबगिरि जागोन होननानै आङो सिमां नुदोंमोन स बिदिनो आङो गोबां गान खोनासंबोनानै लासै लासै ओ रों सोलोंबोदों आरो बेफोरखौ मोनथिनानै लासै लासैनो गान खननो रोंबोदों गिबियाव आंनि गान खननाया एबा मेथाइ रोजाबनाया बारा मोजां जायामोन नाथाय लासै लासै गानफोरखौहाय बुजिबोनानै आरो बेफोरखौ मोनथिबोनानै लासै लासै दा मोजां जाबोनो हमदों